गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्ला गावसोरनि गोसोबायदि जिउनि लोगो नागिरनायाव जेंना जेंगोनाया नुजाथियो एबा जेंना जेंगोनानि गेजेरजों गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै एबा गावनि लोगोखौ गावसोरनि न'आव आलासि जानो लाबोयोबा बेफोरखौ गामिनि सुबुंफोरा गाज्रि नोजोरजों नायो एबा सिख्ला मानसिया गुबुन सेंग्रा लोगोखौ न'आव लानानै थाङोब्ला बेफोरखौ नुनानै गामिनि मानसिफोरा गाज्रि खोथा गाज्रि रावजों बायदिसिना बुङो बेनि थाखायनो गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि जिउनि लोगोखौ गोसो बायदि नागिरनायाव जेंना नुजाथियो बेनि थाखायनो बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरा टाउन सहराव थाहैनो लुबैयो मानो होनोब्ला टाउन आव रुम भारा एबा लजिं थाहैयोब्ला बेफोराव गावसोरनि थांलाय फैलाय खालामनाय एबा बेरायनाय सुबिदाफोरा साबसिन जायो बेफोरखौ रावबो जेबो बुंग्रा एबा रायग्रा सुबुंफोर थाया एबा गावसोरखौ जेबो हेंथा खालामग्रा मानसिफोर थाया बेनिखायनो बिसोरो बांसिन टाउन आव थाहैनो लुबैयो